साढ़े इत्थे दे ग्राएं थाह्रें जेह्के लोक न ओह् खेतीबाड़ी करियै अपना बड़ा कम्म चलाई सकदे न जियां खेतीबाड़ी करियै सब्जियां लाइयै जेह्की देसी सब्जियां ओह् शैह्रें च जाइयै बेचन जियां चौल लान पानी दे कंढै ते अपने होर सब्जियां दालां मांह् मांह् दी दाल राजमां होई गे एह् सारा किश लाइयै ते ग्राईं लोक अपनी जाइयै शैह्र च बेचन सब्जियां ओह्दे कन्नै बी पैसे बड़े कमाई सकदे न ते ओह् बी बड़ा चली सकदा ऐ इत्थैं कम्म जेह्दे कन्नै लोकें गी थोह्ड़ा मतलब ओह् होई जाह्ग कि साढ़ा मतलब कम्म चला दा जियां फरूट इत्थैं बड़ा लगदा बक्खरे बक्खरे किसम दा फरूट जेह्का जाइयै ग्राएं दे लोक जाइयै अपना फरूट बेचन ते खेतीबाड़ी करियै लोक बड़ा किश कमाई सकदे न खेतीबाड़ी च होर बी बड़ी सारी चीजां आईं जदियां ते कन्नै जेह्का माल मवेशी लोकें रक्खे दा दुद्ध आंदा दुद्ध गवां दिदियां ते ओह् बेचन शैह्रें च जाइयै ओह्दे कन्नै बी लोक पैसे कमाई सकदे जियां गवां रक्खी दियां लोगें बक्करियां रक्खी दियां फ्ही महाराज हल जोतने आस्तै जेह्के ओह् होंदे सांड होंदे ओह् हल जोतदे ते ओह्दे कन्नै बी बड़ा मतलब पैसे बची सकदे कि ट्रैक्टर आह्ले नेईं बलाना ते ओह्दे कन्नै गै सारा कम्म करना खेती दा फ्ही महाराज सब्जियां लानियां ओह् बेचनियां जाइयै फ्ही फरूट लाना फ्ही महाराज ड्राई फरूट इद्धर दा अखरोट होई गेआ बदाम होई गे एह् किश जाइयै शैह्रे बेचियै ते एह्दे कन्नै बी बड़ा सपोर्ट मिली सकदा ते ऐग्रीकल्चर च ते बत्थेरा किश मतलब बत्थेरी सब्जियां न जेह्कियां इत्थें लग्गी जंदियां न ते ओह् बी बेची सकदे न जाइयै